अॼु कल्ह बाइक हलाईंदे हुए नौजवान कन्ननि में ब्लूटूथ लॻाए करे बाइक हलाईंदा आहिनि ऐं स्पीड जो ध्यान न रखंदा आहिनि पंहिंजी मौज मस्ती ऐं शो शे बाजी ते ध्यानु ॾींदा आहिनि इन करे यातायात जे नियमों का पालन न करे उनखे बिॻाड़ण ऐं उन्हनि खे ठाहिण वाला बि असां ई आहियूं मां जॾहिं बाइक हलाईंदी आहियां त गाड़ी खे पंहिंजी गाॾीअ खे अहिड़े कंट्रोल में रखंदी आहियां ताकि अचानक अॻिते कोई गड्डो या जानवर अची वञे त पंहिंजी गाॾी खे मां कंट्रोल करे सघां पंहिंजी गाॾीअ जो नियमित रुप सां मेंटेनेंस कराईंदी आहियां हेलमेट पाईंदी आहियां यातायात जे नियमों जा पालन कंदी आहियां अॻिते हलण वारियुनि गाॾीयुनि खां सुरक्षित दूरी बनाए रखंदी आहियां शराब ऐं ड्रग्स जो सेवन बिल्कुलु न कंदी आहियां ट्रेफ़िक लाइट स्पीड लिमिट अनुशासन जो पालन करंदी आहियां हॉर्न जो प्रयोग कंदी आहियां ऐं ॾाढी लिमिट में धीरे धीरे सावधानीअ सां चारो तरफ़ ॾिसी करे गाॾी हलाईंदी आहियां कंहिंसां ब कॉंप्टीशन न कंदी आहियां ताकि कोई ब दुर्घटना थियण खां पहिरीं ई बची सघां